हलो रुचि मैडम

हमारे साथ भी ऐसे ही है तीस बच्चे हैं इसमें से दस अच्छे से टॉप किए हैं बाक़ी बीस बच्चे मतलब दस तो समझ लो आपके टॉप हैं और दस बच्चे मीडियम हैं और दस तो नॉर्मल ही हैं मतलब कुछ घिसे पिटे हैं मतलब बड़ी मुश्किल से पास हुए हैं हाँ और बाक़ी आपका सब्जेक्ट तो मैथ्स है तो मैथ्स में कितने बच्चे पास हुए फिर अच्छा अच्छा हमारा भी साइंस का भी यही हाल है कुछ बच्चे बड़े अच्छे से पास हुए हैं और कुछ तो ऐसे पास हुए हैं कि बस घिसे पिटे कि बस हो ही गए हैं पास हाँ और फिर पैरेंट्स को भी तो बुलाना पड़ेगा ना पैरेंट्स मीटिंग है तो

वही इसमें पैरेंट्स को तो झेलना पड़ेगा कई पैरेंट्स ऐसे भी होते हैं ना कि नहीं हमारा बच्चा ऐसा नहीं है वह यह करता ही नहीं है आप लोग ही बस बता रहे हो हाँ यह तो है चलो फिर मिलते हैं फिर कल कल ही तो है पैरेंट्स मीटिंग ठीक है फिर